عمر رسیدگی کے ٹائم پر شریر میں قوت کم ہو جاتی ہے اور کچھ مشکلات درپیش آتی ہیں تو اس ٹائم غذا کا دھیان رکھنا چاہیے بہت ہیلدی فوڈ لیں فوڈ فوڈ دودھ جوس بہت ہیلدی چیزوں کا استعمال کریں اور خیال رکھیں تھوڑی بہت چلائی فرائی بھی کریں اور دھیان رکھیں خود کا